बर्तन धोने की प्रक्रिया कुछ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले बर्तनों को पूरी तरीके से उसकी जो जूठन रहती है उसको हटा दीजिए फिर उसमें पानी डाल के अलग करिए फिर उसे साबुन से धोना ही फिर इक पानी से धुलो फिर दूसरे पानी से अगर जादा तेलीय बर्तन रहते हैं तो उसे थोड़ी देर पानी में रख दीजिए फिर पानी में रखने के बाद हम उसे साबुन सोडे से धो सकते हैं जिससे उसका जो तेलीय रहता है वह अच्छे से निकल जाए अगर फिर भी नहीं निकलता तो हमें फिर से उसे धोना है फिर एक गंदे पानी से धुलो फिर साफ़ पानी से फिर एक और पानी से धो सकते हैं अगर फिर भी अगर तेल का निशान ना छूटे तो गीला कपड़ा करिए फिर उससे पोंछिए अगर नई छूट रहा है तो हाँ हम वह बर्तन को राखड़ से भी धो सकते हैं क्योंकि राखड़ से तेल तेल का जो रहेता है वह निकल जाता है जिससे हमें बहुत कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ता बत तेलीय बर्तनों की वजे से हाथ बहुत चिक्कड़ हो जाते हें फिर हाथ को भी साफ़ करना पड़ता है तेलीय बर्तन बहुत टाइम लगाते हैं छूटने में पर छूट जाते हैं तेलीय बर्तन छुटाने के लिए साबुन निरमा राखड़ काथा और जो भी सामग्री लगती है उसका उपयोग करके हम तेलीय बर्तनों को छुटा सकते हैं तेलीय बर्तन एक तेलीय बर्तन तेलीय बर्तन से हमें काफ़ी परेशानी होती है पर तेलीय बर्तन साफ़ हो जाते हैं तेलीय बर्तन से बर्तन धोना एक हर हर घर में बर्तन धुले जाते हैं और हर घर में तेलीय बर्तन निकलते ही हैं ऐसा नहीं होता कि कहीं पर तेली तेल के बर्तन ना निकलें इसलिए उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है पर हम उसे साफ़ कर ही लेते हैं जैसे तैसे पर उसे साफ़ करते टाइम हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि तेलीय बर्तन से हाथ भी तेल के हो जाते हैं और बर्तन बहुत हाथ से छूटते हैं इसलिए पहले उसे पानी में रख दो फिर राखा डाल दो फिर उसको धो लो फिर साबुन से कायजे से उसको घिसकर उसका तेल छुटा सकते हैं जिससे हमें आसानी होती है और तेल के बर्तन इस प्रकार से छूट जाते हें तो हम तेल के बर्तनों को ज़्यादा नहीं बस छूट ही जाते हैं तेल के बर्तन तो हम इस प्रकार तेल के बर्तन धो सकते हैं बर्तन धोने की इसी तरीके की प्रक्रिया होती